तेरे हुमण गांवठी अळमी खतखतें सुंगटाचे दांगर मणगणें साकरभात गोडशें तिसऱ्यांचे सुकें शाकोती सुंगटाची किसमूर सोवराक भरिल्ल्यो माणिक्यो वरण रिशाद बांगडो दाळ बांगड्याची उम उमटी बांगड्याची आमट तीख पातोळ्यो सान्नां नाचण्याची कापां दुदांतल्यो फोव सोजी तवसळी मुगाचे गाटी आमाड्याचो कोळ हणसाचें सासव शिवण्यो शिरवळ्यो उकडें शीत ताल्ल्यांची आमट तीख कुल्याचें सुकें पोळी चिकन काफ्रेल काकण काजेची फेणी मेतयेची पेज नेवऱ्यो